म्हाका स्कॅचिंग आनी पेंटींग करपाक खूब आवडटा मनश्यांची चित्रां काडपाक आवडटा सिनरी काडपाक आवडटा खूब आवडटा वॉटर कलर वॅक्स कलर ट्यूब कलर अशें खूब तरांचे कलर यूज करून हांव रंगयतां म्हाका अशें खूब साहित्यांचे स्कॅच काडपाक कयटा अशें खूब हांये म्हाजो स्कॅचिंगाचो बूक तयार केल्लो आसा आनी म्हाका खूब आवडटा चार्ट पेपर सुद्दां हांये स्कॅच केला ड्रॉइंग काडलां खूब अशें तयार करून बूक केल्या